جی ہاں میں نے اسکول میں پینٹنگ کرنا سیکھا ہمیں مختلف اقسام کی پینٹنگ سکھائی گئیں جیسے کہ واٹر کلر آئل پینٹنگ اور اسکیچنگ مجھے خاص طور پر قدرتی مناظر پینٹ کرنا بہت اچھا لگتا تھا ایک بار ہمیں ایک مقابلے میں حصہ لینے کا موقع ملا جس میں ہمیں اپنا من پسند موسم پینٹ کرنا تھا میں نے بہار کا منظر بنایا جس میں پھول کھلے ہوئے تھے درخت ہرے بھرے تھے اور پرندے اڑ رہے تھے میری وہ پینٹنگ نہ صرف میری کلاس میں پسند کی گئی بلکہ مجھے دوسرا انعام بھی ملا ان تجربے اس تجربے سے میری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا اور میں نے سیکھا کے رنگوں کے ذریعے اپنے جذبات کو کس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے